आपको पहली बार आप वोट दे रहे हैं क्या तो आपको फर्स्ट बार हमारे राज्य के कानून के अनु अनुसार कुछ डॉक्यूमेंट लेकर आना पड़ता है फोटो प्रूप वाला जैसे कि आधार कार्ड पेन कार्ड वोटर आई डी कार्ड डाइविंग लैसेंस पासबुक बैंक का पासबुक यह सब लेकर आना पड़ता है जी जी भीड़ रहती है लेकिन वह जी लेकिन वहाँ पर सब रहते हैं लेकिन सब सुविधा देने के लिए वहाँ खड़े रहते हैं कि यहाँ गैदरिंग ना हो सही वोटिंग हो पाए और वोट जाने के लिए सबसे पहले वोटर लिस्ट में नाम होना ज़रूरी है आपका वोटर लिस्ट में नाम आए तो एक प जी तो एक बार पहली बार पर्ची भी आता है वह आपके पास होना ज़रूरी है जिसे जो वहाँ अधीक्षक लोग बैठे रहते हैं वह नाम मिलाते है कि सही है या गलत हैं यह सब यहाँ मिलाते हैं और यहाँ सुविधाएँ भी अच्छी रहती है पानी की व्यवस्था भी रहती है अब तो भोट गिराने में डिजिटल इंडिया यहाँ डिजिटल मशीन भी रहता है वोट गिराने वाला पहले तो था कि लोग पर्ची से भोट गिराते थे अब यहाँ डिजिटल हो गया है तो वह मशीन आ गया है ई वी एम मशीन के द्वारा वोट गिराया जाता है नहीं नहीं यहाँ कोई डर नहीं है जो जिनका वोटर लिस्ट में नाम रहता है जो सही लोग रहते हैं उनको लिए कोई दिक्कत यहाँ नहीं होती है ई वी एम मशीन होने के कारण बहुत ही अब आसानी से लोग वोट गिरा देते है आप आइए आपको दिक्कत नहीं होगा यहाँ गरमी के मौसम में पानी की भी व्यवस्था रहती है सिटिजन के जी जी भैया यहाँ सब सुविधाएँ रहती हैं लोगों के लिए पंडाल की भी सुविधाएँ रहती है सेल्फ़ी रूम भी बनाया जाता है कि लोग आएँ तो ज़्यादा देर लग सके तो इन लोग बोर भी न हो सके इसलिए सेल्फ़ी के लिए यह बनाया जाता है आप आइए आपका फर्स्ट आपकी अच्छी जो है